ہمارے علاکے سے کافی لوگ جاتے مذہبی جگہوں میں جیسے کہ نظام الدین نظام الدین ایک بہت اچھا جگہ ہے جہاں پہ اچھا لگتا ہے جانا ہر کسی کو کیونکہ وہاں پہ ایک اپنے دعا کرنے جاتے کچھ لوگ کیونکہ وہاں پہ نا بہت کافی لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ نا وہاں پہ استماع ہوتے ہیں بہت دور دور سے آتے ہیں اس جگہ پر نظام الدین میں استماع ہوتے ہیں دعا کرنے بہت بڑا ہے بہت بڑا علاقہ ہے نا تو اس میں نظام الدین میں اور ایک جیسے کہ جامع مسجد جامع مسجد وہاں پہ نماز پڑھنے جاتے ہیں ایک بہت اچھی جگہ ہے کیونکہ وہ بہت پرانی مسجد ہے بہت پرانی مسجد میں سبھی کو اچھا لگتا ہے جامع مسجد جانا کیونکہ وہاں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں ہم سب اچھا سکون سا لگتا ہے کہ وہاں پہ دعا بھی لوگ قبول ہو جاتی ہیں کیونکہ بہت پرانی مسجد پہ بہت بڑی بھی ماشا اللہ سے اچھی ہیں اور ہماری طرف تو ایک ہماری درگاہ ہے ہماری طرف ایک درگاہ ہے اس میں درگاہ بھی میں جاتے ہیں ہمارے علاکے سے کیونکہ درگاہ میں وہاں پہ زیادہ تر وہاں پہ تو آدمی لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ درگاہ ہے کیونکہ عورتوں کو جانے سے منع ہے عورتوں جانے منع ہے کیونکہ وہاں پہ پتا نہیں مجھے نہیں پتا کہ عورتوں کو کیونکہ جانے منع ہے پر منع ہے بٹ پھر بھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی برکھا اوڑھ کے پر وہاں پہ جانے منع ہے سب سے امپورٹنٹ کیا ہمارا پاس مکہ مسجد ہے مکہ مدینہ ہے جو سعودی عرب میں ہے وہاں جانا سب کو الاؤ ہے وہاں پر بت قسمت والوں کو ملتا ہے وہاں جانے کو کیونکہ ایک بہت مذہبی جگہ ہے وہاں پہ سکون ملتا ہے اللہ کا اللہ کا بہت بڑا گھر ہے کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ وسلم اسی جگہ میں پیدا ہوئے تھے وہ اتنا اچھا لگتا ہے وہاں پہ رہنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت قسمت والوں کو ملتا ہے وہاں کا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں جانا بہت سکون بھی لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ مذہب مکہ مدینہ بہت سندر بھی ہے